सरकार ने गाँव में भी कैंप लगवाए थे मेरे आस पास जगह भी लगवाए थे जैसे करोना की बीमारी फैली थी ना उसमें भी जाँच हो रहा था वैक्सीन लग रही थी और जो बच्चों के भी पोलियो पिलाते हैं पोलियो टीका लगता है पोलियो पिलाते हैं सब लेकर जाते हैं वो गाँव में आसपास जैसे गाँव में स्कूल है घर जगह पे देखते जहाँ पर सुविधा बढ़िया वहाँ पर लगाते हैं हर एक जगह पर लगाते हैं जैसे अदारी गाँव में भी लगाते हैं वहाँ पर जहाँ जहाँ जाना पहचाना है वहाँ पर लगाते हैं ऐसा बहुत बढ़िया दवा देते हैं जैसे जैसे खून देना होता है वो भी टेस्ट ब्लड टेस्ट कराता हैं जिससे खून देना है खून देना है वो भी कर रहे थे कह रहे थे मेरे को भी खून देना है और ले जाते हैं तो उनका भी खून लेकर जमा करते हैं जमा करके जो उनके भी दवा होता है खून देते हैं सब लोग जैसे जिसकी इच्छा है सब देते हैं दवा देते हैं सरकार और हॉस्पिटल से मिलती भी है जहाँ कैंप लगता था वहाँ पर भी इस सुविधा रह बढ़िया रहती है हम लोगों भी जाते हैं तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है कहते हैं रुको अभी हो जाएगा आधे एक घंटे का टाइम लगता है और बोल रहे थे हम जैसे बच्चों के भी पोलियो पिलाते हैं टीका लगाते हैं और यही सब टीका विका लगाते हैं कोरोना वोरोना हुआ इससे भी लगाते हैं लगा था कैंप लगा था वहाँ पर भी लगाते थे इलाज होता था सबको जिसका खून देना है उसको भी और जिसे ब्लड चेक कराना है ब्लड भी चेक कराते थे जिसको जो बीमारी थी वो भी कराते हैं हर एक सुविधा मिलती है इतना सुविधा मिलती है बहुत बढ़िया सुविधा मिलती थी